میرے آبائی قصبے میں سب سے پسندیدہ اور مشہور جگہ ایک یونیورسیٹیز ہے جہاں کی تعلیم مجھے بہت پسندیدہ ہے اور میرے آبائی قصبے میں اچھی سی اچھی گھومنے کی جگہ ہے اور میں تفریح کے لیے اس جگہ جایا کرتا ہوں وہاں مجھے بہت پسند ہوتا ہے اور میرے دوست لوگ مل کر وہاں گھومنے کی تمنا رکھتے ہیں وہ بہت پسندیدہ جگہ ہے ہمارے دوستوں کا